मां जॾहिं बि ॿाहिरि वेंदो आहियां त मां कोशिश कंदो आहियां कि मां अहिड़ी जॻहि ते वञा जा जिते मूंखे कुजरत कुदिरत जा नज़ारा ॾिसण जो मौक़ो मिले ताकी मां कुदिरत जो जेको असांखे ईअं कुदिरत एतिरा सुहिणा सुहिणा नज़ारा ॾिसण लाइ ॾिना आहिनि पहाड़ समुंड ऐं असांखे उहो ॾिसण में असांजी अखियुनि खे जेकी शांती ऐं जेतिरी ख़ूबसूरती मिलंदी आहे उहो ॾिसण जी मां कोशिश कंदो आहे अहिड़ी जॻहि ते वञी करे मूंखे लॻंदो आहे कि मां इन कुदिरत खे कंहिं बि नमूने पंहिंजी पेंटिंग में कंहिं बि करे ढाले सघां चाहे कीअं बि करे त इन करे कोशिश कंदो आहियां कि मां कंहिं बि कुदिरत जी शइ जी कोई पेंटिंग ठाहिण जी कोशिश कयां